فوٹو گرافی میری ہوبی ہے میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں میرا جو ہے نا فوٹوز کلک کرتی ہوں جس کی وجہ سے میری فوٹو گرافی دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے اور میں بہت سارے فوٹو گرافی پروگرام میں کومپٹیشن میں حصہ لے چکی ہوں جو کہ قومی سطح پر بھی ہوئے ہیں ریاستی سطح پر بھی ہوئے ہیں اب میں بین الاقوامی سطح پر اسے لانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے لیے سارے طریقے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا ہے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے اور کہیں پر مقابلہ ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر اور رجسٹریشن کرنے کے بعد شاید آپ کو کھینچی گئی تصویریں بھی وہاں پر دکھانی ہوتی ہیں جس سے وہ سمجھ سکیں کہ واقعی آپ کے اندر فوٹوز کلک کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو فوٹو گرافی کے پروگرام میں جانے کے لیے سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اس طرح سے فوٹو گرافی کے پروگرام میں حصہ لینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پر اگر وہ پروگرام ہو رہا ہے تو اب میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والے کسی پروگرام میں حصہ لینا چاہتی ہوں جس سے میں کہ میں وہاں پر یہ ثابت کر سکوں کہ میرے اندر فوٹو گرافی کا ایک بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اور میں اپنے اس ہنر کے ذریعے اپنی قابلیت کے ذریعے لوگوں کو فوٹو گرافی کے ذریعے اچھا پیغام پہنچا سکتی ہوں اور کسی اسی لیے میں فوٹو گرافی کی کسی بین الاقوامی سطح پر حصہ لینا چاہتی ہوں